ڈسٹ بن ڈسٹ بن کا یہ ہے کہ ہم ڈسٹ بن میں سارے کوڑے کرکٹ جو بھی ہوتے ہیں گندگی ہمارے گھر کی باہر جو بھی ہو سب ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے سب پوری صفائی وغیرہ رہتی ہے اور صفائی رہتی ہے تو اچھا لگتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں بھی نہیں ہوتی ہیں ڈسٹ بن میں سارے کوڑے کرکٹ ڈال دیں گے ہم صفائی رکھیں گے گھر میں تو اچھا ہی ہمارے لیے ہے اور پھر دیکھنے پہ بھی ہمیں اچھا لگے گا اور ہمیں بیماریاں بھی نہیں ہوں گی صحتمند بھی رہیں گے ہم خوش بھی رہیں گے ڈسٹ بن کا یہ ہے کہ